आं मैयाहाय गुवाहाथियाव थांनो थाखाय गंसे गारि बुख खालामदोंमोन बेयाव गंसे खार बुख खालामदोंमोन आरो एदभान्सबो फैसा एसे होग्रोखाबायमोन गारिनि भाराया बा रोजामोन रिजाब लानायखाय बारा लादोंमोन बेनिखायनो एदभान्स नै रोजा रां हरबायमोन आं द्राइभार बिथांनोहाय आं गुवाहाथियाव देहा फाहामसालियाव थांनो थाखाय बुख खालामदोंमोन नाथाय आंनि थांनांगौआ खेनसेल जाबाय दक्टरआ देहा फाहामसालि माखासे खामानिनि थाखाय गुबुन जायगायाव थांगोन बेनिखायनो आं थांनाय जानाय नंला बेनि अनना बेनि अननानै द्राइभार बिथाङा आंनि फैसाखौ गुगल फे जों नंलाय फेथिएमजों हरनो हागोन बिथाङा द्राइभार आंनो फैसाखौ हरफिनगोन होनना बुंदोंमोन बेनिखायनो आंनो आंनि फैसाखौ गाबोन हरदो